मैं इस्कूल का टीचर हूँ तुम्हारा लड़का बीमार है तो उसको आप आकर लेकर जाइए दवा ववा दिलाइए तुम्हारा नाम संगीता है

तो उसको बुखार पहले आया था कि नहीं आया था यह तुम बताओगी

हम अपने ऑफिस में उसको बिठा के रखें हैं उसको बुखार आया था अभी अगर तुम जल्दी से अगर आकर अपने बच्चे को लेकर जा सकती हो तो उसको दवा ववा दिला दिला दीजिए अभी मेरे पास जो है मैं खिला दे रहा हूँ

नहीं है हल्का है हरारत है बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है हाँ कि आप हाँ हाँ अरे जितना अभी तो मैं दवा उवा खिला दे रहा हूँ उसको आराम मिल जाएगा लेकिन यह मेडिकल दवा से काम नहीं होगा उसको दिखाना पड़ेगा

लेटा नहीं है बैठा है मेरे सामने मेरे ऑफिस में

हाँ हाँ और पढ़ने में तो बच्चा सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको बुखार जो आया है ना उस टाइम उसको ठंड गरम से बुखार आया है हाँ वैसे ज़्यादा है नहीं लेकिन उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है उसको कल कल रात से ही बुखार आया है लगता है लेकिन वह उस समय नॉर्मल था अभी ज़्यादा हो गया है समझो

तो अब एक काम करो प्लीज जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ इसको लेकर जाओ

हाँ चलिए नमस्ते